जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलिअइ कि अहाँके मानक अथीके तकनीकी आ जे ओकर अनुपयोगके बारेमे बताबऽ जेनाकि हम अहाँके बताबै छिए भारत एक डेवलपिङ्ग कन्ट्री छै एकरामे बहुत डेवलपिङ्ग बाँकी भी छै हो भी रहल छै जेनाकि सब कुछ ऑटोमेशन होइ छै सबके टेक्नोलॉजीसँ जुड़ल रहैके चाही जेनाकि अब किसानके देखऽ ड्रोनसँ धानके खेती होइ छै स्प्रे करबैल जाइ छै ओकरामे कते टाइम बचत होइ छै एकतऽ ट्रैक्टरके पेट्रोलके पैसा बचल मेहनत बचल एनर्जी बचल ओकरा बाद कोइ कोइ बोरिङ्ग लगबाबै छै उसमे भी बिजली उठै छै पानीके बड़ खर्चा निकलै छै ओहि अगर हम ड्रोन लगवा दियऽ तऽ ओकरासँ स्प्रे हो जाइ छै जहाँ जहाँ पेड़ पौधा छै ओतऽ ओतऽ पेड़ वहाँ होइ छै ए आइ वहाँपर लागू होइ छै तऽ ओ स्कैन करि लै छै जहाँ जहाँ पौधा छै ओतऽ हम पानी डालब इन्सान तऽ एते नहि ने करि पाबै छै इन्सान हन्ड्रेड परसेन्ट नहि होइ छै उसमे थोड़ा दिक्कत हो जाइ छै जेनाकि हमरा मशीन लर्निंगमे इन्टरेस्ट छै शुरूसँ इन्टरेस्ट छलै हालाँकि यहाँपर कोइ सब्जेक्ट नहि छै मशीन लर्निंगके लिए एकरे लेल हमरा अलगसँ पढ़ै पड़ै छै इसकुलमे अगर रहतै तऽ अभी तकमे हम निपुण रहतिए ओकरामे